दादा मुंहिंजो पर्स चोरी थी वियो आहे जंहिंमें पेन कार्ड हो महिरबानी करे मूंखे पेन कार्ड जी कॉपी कढी ॾियो पेन कार्ड जो नंबर मां तव्हां खे ॾई रहियो आहियां मूंखे पेन कार्ड जी कॉपी ज़रूरी खपे ऐं कढी ॾियो महिरबानी करे